पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नौकरियाँ उभरकर सामने आई हैं जैसे यूट्यूबर एक नौकरी है यूट्यूबर लोग जो है अपना छोटा छोटा विडिओ बना कर यूट्यूब पर डालते हैं और यूट्यूब पर डालने के बाद उन्होंने सबस्क्राइब लोग सबस्क्राइब करते है ज़्यादा से ज़्यादा सबस्क्राइब करने के बाद उनको अपना रोज़गार मिलता है और यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाते हैं ठीक इसी प्रकार से कंटेन्ट क्रीऐटर किसी एक टॉपिक को ले कर उस पर अपनी किताब लिखते हैं और किताब लिख कर आगे उसको पैसा कमा रहे हैं और ट्रेवलर ट्रेवलर जो है ट्रेवलिंग के माध्यम से एक से दूसरे जगह यात्रा करते हैं और घूमते फिरते हैं और अपना ट्रेवलर का बिज़नेस चलाते हैं कॉमेडियन कॉमेडियन कामेडी करने के लिए छोटी छोटी पिक्चरों में रोल लेते हैं और कामेडी करते हैं खास कर के कई प्रकार से वह कामेडी के माध्यम से लाफ्टर चैलेंज में पहुँच कर और अपना भविष्य बना रहे हैं भारत के जवान लड़के लड़की अपने जीवन में नैकारी नौकरी तलाशने के लिए पढ़ाई लिखाई के बाद अलग अलग फील्ड में नौकरी तलाश रहे हैं इस प्रकार से अपने जीवन में वह उन्नति उन्नति करते जा रहे हैं और रोज़गार को पूर्ण कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं